مذہب جائی کون سا بھی ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو مذہب مذہب ہوتا ہے اور ہم لوگ کا تعلق بہار کی سر زمین سے ہے بہار کی سر زمین میں شارے مذاہب کے اسباق رکھے گئے ہیں اسکول کے نصاب میں بہت ساری کتابیں کتابیں میں ہمارے علماء کرام کا ذکر ہے اسلام کا ذکر ہے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا ذکر ہے اور بہت سارے مذہب جیسے ہندو دھرم کے ہیں رام جی کے ان کا بھی ذکر ہے کرسچن جی کا عیسائی عیسی علیہ السلام کا ان کا بھی اس میں ذکر ہے اور جو نصاب میرے یہاں اسکول میں بنایا گیا اس نصاب میں کسی کو اعتراض نہیں ہے جیسے اسکول میں ترانہ بنا ہوا ہے وہ ترانہ کے کچھ اسعار ہے تو ہی رام ہے تو ہی رحیم ہے تو ہی اس طرح کا جو ہے بنایا گیا ہے تاکہ ہر مذہب کے لوگوں کو پرھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور نصاب جو اسکول کا ہونا چاہیے وہ اچھے ڈھنگ کا ہو تاکہ کسی کو پڑھنے میں یہ نہ لگے کہ یہ مطلب کامنل نصاب بنا ہے بعض جگہ کامنل نصاب بنا دیا جاتا ہے جس کے پڑھنے میں لوگوں کو دقتیں آتی ہے بچے پڑھنے سے کتراتے ہیں لیکن اس میں سب مذہب کو چھیرنا چاہیے اس لیے کہ مذہب کا گیان مجہب کی جانکاری ہر ایک کو رکھنا چاہیے کیوں کہ اسلام نے کہا ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو وہ اپنے لیے اس کے اس کو پیارا ہوتا ہے تو مذہب کے بارے میں جب جانکاری ہوگی تب کشی کو ترک دے سکتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں کیا اچھی اچھائی ہے کیا برائی ہے